मैंने अभी सैमसंग का हेडफ़ोन खरीदा था पंद्रह बीस दिन पहले की बात है तो हेडफ़ोन मुझे बहुत ही पसंद आया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया उस का साउंड क्योंकि मैं शुरु से ही म्यूज़िक सुनना मुझे पसंद रहा है तो मैंने वो हेडफ़ोन खरीदा मतलब जब ऐसा हो कि अपना मूड खराब है दिमाग खराब है तो आप एक या दो गाने अगर वो हेडफ़ोन लगाके सुन लेते हैं तो आप का पूरा माइंड फ़्रेश हो जाता है आप को अच्छा महसूस होता है तो वो हेडफ़ोन का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बहुत ही अच्छा रहा